بڑے زرعی کاروبار کی ٹکر نے دیہی علاقوں میں چھوٹے پیمانے کے کسانوں کو اس طریقے سے متأثر کیا ہے جیسے جو ان کی پہلے فصلیں ہوا کرتی تھیں وہ کافی اچھے ریٹ پہ جایا کرتی تھیں یعنی ان کی جو مرضی چلتی تھی نا اس حساب سے بھیجا کرتے تھے جیسے گیہوں تھے وہ اپنے حساب سے دس روپئے کلو بیچا کرتے تھے تو دس روپئے کلو ہی جایا کرتے تھے دال سبزی وہ اپنے ریٹ سے بیچنا چاہتے تھے تو وہ ان کے ریٹ سے ہی جایا کرتی تھیں لیکن جو آج کے ٹائم میں جو بڑے پیمانے کے جو کاروبار ہیں انہوں نے کیا کیا ہے جو گیہوں وغیرہ ہے وہ آرٹیفیشیل طریقے سے اگانا اسٹارٹ کر دیا ہے جس میں کسانوں کی ضرورت نہیں پڑتی تو ان کے جو ریٹ ہیں وہ بھی انہوں نے سستے کر دیے ہیں یعنی کسانوں سے سستے کر دیے ہیں کسان دس کے بیچتا تھا تو آٹھ کے بیچنے لگے

تو وہ پھر جو بازار کی قیمت ہے بازار والے اپنی مرضی کی قیمت سے پھر ان سے گیہوں خریدتے ہیں وہ پانچ روپئے کلو بولتے ہیں تو کسان کو مجبوراً پانچ روپئے کلو دینی پڑتی ہے گیہوں اس طریقے سے جو چھوٹے پیمانے کے کسان ہیں وہ اس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں بڑے کاروباروں سے اور جو ان کی سبزیاں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں کافی بار تو بارش پڑ جاتی ہے جس میں کہ سبزی بھی خراب ہو جاتی ہے تو جو ان کی تھوڑی بہت سبزی بچتی ہے اسے بچانے کے لیے وہ جو بڑے بازار ہیں جو ان کی قیمت ہے اس کے حساب سے انہیں سبزی بیچنی پڑ جاتی ہے